हम तऽ भौतिक आओर इलेक्ट्रॉनिकमे इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ही बेसी पसन्द करैत छी किआकि इलेक्ट्रॉनिक अखनके समयमऽ बहुत आगू बढ़ि रहल छै इलेक्ट्रॉनिकसँ सभ चीज जुड़ल छै मोबाइल भेल आर भी ढ़ेर सारा उपकरण छै टेबलेट लैपटॉप कम्प्युटरसभ इलेक्ट्रॉनिकेमे आबैत छै हम ऑडियोबुक भी सुनने छी आ इलेक्ट्रॉनिकमे मोबाइलसँ हमरा बेसी रुचि रहलय जानयके लेल कि ई केना चलय छै एहिमे कीसभ छै एहिमे की की सुविधा छै एकरा बारेमे जानी तऽ तैं लेकरके इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ही हम विशेष पसन्द करैत छी आओर बहुत ही ज्ञान भी अर्जित केलहुँ हम इलेक्ट्रॉनिमऽ केना मोबाइलकऽ ठीक कयल जाइए छोट छोट बीमारी भी आबैत छै मोबाइलमऽ जेकि सभ आदमी बूते ओ बीमारी दूर नहि भए पाबय छै किन्तु जे कनियोटा जानकारी अगर लिअ अगर इलेक्ट्रॉनिक संस्करणके बारेमे तऽ ओ बता सकइए आओर ठीक भी कए सकइए तहिना हमहुँ इलेक्ट्रॉनिक संस्करणमे बेसी रुचि देखाके आओर मोबाइलके बारेमे भी लैपटॉप कम्प्युटरके बारेमे भी जानकारी प्राप्त करलहुँ ओकर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग एकर जानकारी लएके अखनके समयमे सफल मोबाइलके जानकार भेलहुँ आओर तहन हम मोबाइल भी चलाबैत छी लैपटॉप कम्प्युटर भी चलाबय लऽ जानैत छी आओर केओ अगर इलेक्ट्रॉनिक संस्करणमे अपन रुचि देखेतय तऽ ओ एहिसभ चीजकेँ विशेष जानकारी प्राप्त करि सकयए